ہاں جی ہم کبڈی میں حصہ لیے ہیں اس میں دوڑنے کا کام رہتا ہے محنت بھی بہت لگتا ہے چار بجے اٹھتے ہیں دوڑتے ہیں پانی پیتے ہیں جم اور کرتے ہیں دوڑنے بھی دوڑنے میں مزہ بہت آتا ہے اس میں بہت مزہ آتا ہے حصہ لینے میں اس بہت اچھا کھیل ہے اس میں کچھ دقت نہیں ہوتا ہے مزہ ہی فل آتا ہے کبڈی میں حصہ ہم بہت بار لیے ہیں چار بجے اٹھتے ہیں دوڑ کے آتے ہیں پانی پیتے ہیں پھر اسنان کرتے ہیں دوڑنے میں مزہ فل انجوائے آتا ہے اس میں کوئی دقت کی سمبھاونا نہیں ہوتا ہے مزہ فل آتا ہے اس میں اس کو سب کو کرنا چاہیے دوڑنا چاہیے حصہ لینا چاہیے ہم تو حصہ لیتے ہیں ہم تو بہت اچھے کرتے ہیں اپنے سریر کے لیے سوستھ رہتے ہیں